अगर अं'ऊ गल्ल करां अपने ग्रांऽ दे बिच ट्रडिशनल डांस दी ते मेरे ग्रांऽ बिच ट्रडिशनल डांस जेह्का ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ जनानियां जेह्कियां न जेल्लै ब्याह् कारज़ होंदा ऐ ते ओह् जनानियां जेह्कियां ओह् गीतड़ू गांदियां ते अपने गै नचदियां ओह् इक्क नजारा होंदा दिक्खने दा ओह् बड़ा शैल होंदा क्योंकि दिक्खो अजकल दे जेह्ड़े बच्चे न एह् जादै बाह्रले जेह्के डांस न इ'नें ई फॉलो करा दे लेकिन मेरे ग्रांऽ जेह्का डांस होंदा ऐ ओह् जैदातर लोक जनानियां जेह्कियां अपने गाने गांदियां ढोलकियां बजांदियां ते अपने नच्चदियां जेह्का ओह् चीज़ जेह्की ऐ ओह् ओह् सोचने कि ओह् चीज़ जेह्की ऐ हर ग्रांऽ च होनी चाहिदी ऐ न्हाड़ी इक्क जरूरत ऐ ओह् हर इक्क ग्रांऽ बिच होनी चाहिदी क्योंकि जेह्का अपना इक्क ट्रडीशन ऐ अपना जेह्का ट्रडीशन अपने रवाज़ जेह्के उ'नें ई हमेशा बरकरार रक्खना चाहिदा क्योंकि बाह्रलियां कंट्रियां जेह्कियां रीति रवाज बच्चे अजकल दिक्खा देएह् जादै उंदी साइड अट्रैक्टहोआ दे अपने जेह्का डोगरा कल्चर ऐअपना इक कल्चर ऐ अपना इक रीति रवाज ऐ उ'नें इस चीज़ गी बड़ा बढ़ावा दि'न्नी आं कि साढ़े डांस बगैरा जेह्कियां जनानियां करदियां न ओह् जेह्की ऐ ओह् साढ़े ग्रांऽ बिच रौनक होंदी ऐ इक क्योंकि जेल्लै बी जागत ब्याह् करने गी जंदा जेह्के नुहाड़े मां मासी होइयां ताइयां होइयां ओह् रातीं जागरना करदियां ते रातीं जागरना करियै मतलब ढोलकी बजांदियां होर ओह् गाने अपने गांदियां ओह् दिक्खेआ जा ना ओह् जेह्के गाने होंदे ओह् ना असें ई ना नेट पर लभदे ना किश क्योंकि ओह् जेह्ड़े गाने न ओह् पैह्लें दे चले आ दे होंदे बुड्ढियां बजुरगें बनाये दे होंदे एह् चीज़ जेह्ड़ी ऐ बड़ी जरूरी ऐ होर अं'ऊ इस चीज़ गी बड़ा बढावा दि'न्नी